आङो गांसे सल' बिजाब फरायनो मोनदोंमोन खुगा खुगा सोलिबोनाय जे जोंनि गोदोनिफ्राइ सोलिबोनाय सल' बाथाफोर बेखौ दैखांनानै होनाय माखासे सल'फोर बिनि बिजाब आङो फरायनो मोन्दोंमोन बे बिजाबखौ आङो बर' रावजों मोजाङै लिरनानै होनाय आङो बिदि गांसे बिजाब फरायनो मोनदोंमोन खिन्थु आङो बै बिजाब लिरगिरि बिथांनि मुंखौ आङो बावबाय आङो बिथांनि जे बे बिजाबाव थानाय सल'फोर बे सल'फोरखौ आङो बिजाब महरै दिहुन्नानै होनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनदोंमोन बै समाव आं जेबोला बे बिजाबखौ फरायजेननो लायो आर आं बे बिजाबखौ सल'फोरखौ फरायनानै आङो गथ'फोरनो बि सल'खौ आङो खोन्थाना खोन्थानानै सल'खौ खोन्थानानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनदोंमोन आरो गथ'फ्राबो माखासे बे सल'नि गेजेरजों आंनि जि खोन्थानाय बे खोन्थानाय सल'नि गेजेरजों माखासे गियानफोर सोलोंनानै लानो हादोंमोन आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा सल' होनोबा जोबोद मोजां मोनो बेखायनो आङो गथ'फोरखौ आङो सल' खोन्थानो आंबो आरो मोजां मोनदोंमोन आरो आंखौबो गथ'फ्रा सल' खोन्थानो जेबोला आंखौ लोगो मोनो अब्लानो सल' खोन्थानो आंखौ बुङोमोन खावलायोमोन आरो आंबो सल' बिथांमोननो मोजाङै खोन्थानानै होयोमोन